हैलो हैलो एह् डाक्टर होर बोल्लै दे अच्छा सर मैं थुआढ़े कोला पिछलै हफ्तै दवाई लैती ही मिकी जकाम ऐ ते कन्नै खंघ ऐ बड़ी ज्यादा ते होर गले बी पीड़ ऐ ते उस दवाई कन्नै मिकी फर्क होएआ नेईं ऐ तुस मिकी सनाओ हां हून मैं केह् करां थुआढ़ी क्लिनिक किन्ने बजे खुलदी जनाब अच्छा बड्डलै अट्ठ बजे ते ओह्दे आस्तै अगर असें नंबर लैना होए तां पिछलै दिन औना पौंदा जां सवेरे गै थ्होई जंदा अच्छा सवेरे थ्होई जंदा ते थुआढ़ी किन्नी फीस ऐ तुसें रक्खी हून अच्छा सौ रपेआ फीस ऐ थुआढ़ी ते सर मैं जेह्ड़ी पैह्ले दवाई लैती ओह्दे कन्नै मिगी फर्क नि होया हून केह् तुस दवाई दूई देगे जां कोई चेकअप दबारा करगे अच्छा दबारा चेकअप करना तुसें सर मैं पैह्ले बी लैती ही थुआढ़े कोला ओह्दे कन्नै फर्क गै नेईं होएआ ऐ अच्छा अच्छा ते अगर तुस दवाई लिखी देई ओड़ो तां मैं चेक करने दी जरूरत ऐ

ठीक ऐ मिकी खंघ बड़ी ज्यादा ऐ घटै दी नेईं ऐ मैं गर्म पानी बी बड़ा बड़ा पींदा लेकिन एह्दा कोई फर्क नेई होआ दा ऐ कन्नै दवाई बड़ी गर्म ऐ थुआढ़ी ठीक ऐ डाक्टर जी आई जाह्गा थुआढ़े कोल मैं